नमस्ते सर आप सरस्वती विद्या मंदिर से बोल रहे हैं जी मैं यश की मम्मी बोल रही हूँ यश कुशवाहा की मम्मी बोल रही हूँ वो सिक्स क्लास में हैं सैक्शन बी में सर मुझे छुट्टी चाहिए थी चार दिन की अगले हफ़्ते सर हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं चार दिन के लिए कान्हा नेशनल पार्क जा रहे हैं जी सर नहीं सर अभी अभी हम ने हैं ना अभी उनके पापा कहीं बाहर जा रहे हैं तो वह इसके पापा से अभी मिल भी नहीं पाया कहीं वो बाहर चले गए तो सर उसका उसकी पढ़ाई का लॉस नहीं होगा सर हम लोग अगले हफ़्ते चार तारीख़ को निकल जाएंगे जी सर जी सर जी सर धन्यवाद सर धन्यवाद